हलो स्विगी मां तव्हां जे एप्लीकेशन मां वञी करे पाली रेस्टोरेंट मां हिकिड़ो ऑडर बुक कयो हुयो जेको मूंखे हिनमहिल अञा रिसीव थियो आहे जंहिंमें चारि पीज़ा हुया ऐं ॿ दाल चांवर चांवरनि जी कट प्लेटियूं हुयूं ऐं टे चार आईटम ॿिया बि हुया जंहिंमें कि स्वीट्स ऐं पापड़ सलादु ॿियो सभु बि हुयो पर मूंखे ग़लतीअ सां ग़लति ऑडर रिसीव थी वियो आहे जंहिंमें समोसा ऐं भाॼी वड़ा आहिनि उहे बि सुकल सफ़ा थधा मुंहिंजे घर में हिनमहिल महिमान वेठा इन त महिरबानी करे तव्हां पंहिंजो कोई माण्हू मोकिले करे इहो ऑडर वापसि खणाए करे ऐं ॿियो ऑडर मोकिलियो जंहिंमें कि ॿियो आईटम हुजे मां पंहिंजो पतो तव्हां खे हिकु बार वरी सां ॿुधाए थो छॾियां मां मोहित वलेचा आयो आहियां पतो तव्हां खे मां मैसेज करे छॾियो आहे ऐं वरी बि तव्हां चेक करे सही एड्रेस ते मुंहिंजो माल मोकिले छॾियो इहो तव्हां माल वापसि खणाए वठो मां पेमेंट बि ऑनलाइन करे छॾी हुई मुंहिंजे घर में हिनमहिल महिमान वेठा आहिनि किरपा करे थोरो सो जल्दी करिजो मां ॾाढो परेशान थी पियो आहियां तव्हां जो कमु बिल्कुल बि सही कोन्हे को थोरो सो ध्यानु कयो